जब मैं छोटा था तब मुझे एक गाना सुनना अच्छा अच्छा लगता था लेकिन जब मैं स्कूल दस साल का हुआ जब पाँचवी क्लास में पढ़ने गया तो छब्बीस जनवरी को हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ उसमें मैं पार्टिसिपेट किया था जिसमें मैं राष्ट्रीय गीत गाया और वहाँ के लोगों ने से मेरा स्वागत किया वो वो देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे जब मैंने राष्ट्रीय गीत गाया तो उसके बाद कई सारे अतिथि आए थे उन्होंने मुझे पुरस्कृत भी किया वहीं से मेरा रुचि गाने में और बढ़ गया कि गाना गाना भी गाना गाने में भी एक अच्छा जीवन मिल सकता है एक अच्छा कैरियर बन सकता है तो वह वहीं से मैंने गाना गाना स्टार्ट किया और जितने साल छब्बीस जनवरी को प्रोग्राम होता था मैं हर साल वु गान गाने में पार्टिसिपेट करता था और मुझे पुरस्कार मिलता था धीरे धीरे मैं धीरे धीरे मैं गाँव के जो दुर्गा पूजा होता है यह सब होते हैं उसमें भी मैं भाग लेता था और अच्छे अच्छा गाना गाता था मुझे राष्ट्रीय गीत बहुत पसंद थे मैं शुरू से ही राष्ट्रीय गीत गाता था जैसे जो लता मंगेशकर गई है मोहम्मद रफी ये मेरे मेरे मुझे पसंद थे इनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था गाना सुनना भी बहुत अच्छा लगता है इस समय गाना गाने के लिए क कई सारे ए एप भी आते हैं जिनमें मैं कोशिश करता हूँ जैसे स्टारमेकर हो गया उसमें गाना गाता हूँ वहाँ उसमें बी जी एम भी बजता रहता है और मुझे सिर्फ गाना गाना पड़ता है उसमें गाना अच्छा लगता है और मुझे क कई सारे लाइक्स भी मिलते हैं पेमेंट्स भी आता है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो और यह गाना गाने के लिए आपके सुर में ताल होना बहुत ज़रूरी है आप एकदम शांत भाव से गाना को गाइए गाना को गाइए मैं स्कूल में जब परफ़ोर्मेंस करता था तो मेरे एक फेवेरेट टीचर थे निलिम सर वह मेरी बहुत तारीफ करते थे की तुम गाना गाना छोड़ना मत क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है